जी नमस्ते भैया हाँ बोलिए स भैया मिल जाएगी भैया अवलेबल है

हाँ लोन पर मिल जाएगी भैया टोयोटा में कौन सी चाहिए भैया टोयोटा है इटियोस है टोयोटा की है आपका इनोवा है फ़ॉचूनर है कलर भैया देखो ब्लैक है व्हाइट एंड ब्लैक है ब्लैक कलर मिल जाएगी भैया कौन सी चाहिए इनोवा चाहिए फॉर्चुनर चाहिए क्रिस्टा चाहिए कौन सी चाहिए दोनों चाहिए दो गाड़ी चाहिए आपको ठीक है दोनों मिल जाएगी भैया भैया फार्चू फार्चुनर है इस समय लगभग लगभग थर्टी स थर्टी फ़ोट्टी एट तक की पड़ रही है फ़ोट्टी एट लैक और अपना यह अपना क्रिस्टा है भैया अट्ठाईस लाख की पड़ रही है हाँ सब सब है सब है भैया सीट बेल्ट है एयरबैग है छः एयरबैग है सीट बेल्ट है छः सीट बेल्ट है सिक्स एक नंबर की सेफ्टी है भैया

सेफ्टी सेफ्टी मामले में नंबर एक की गाड़ी है भैया आप आप ख़ुद देख लीजिए टेस्ट ड्राइव भी दे देंगे आपको एक लोन पर चाहिए कैस पर चाहिए तो सर भैया जो आपको लोन पर लेना है तो उसमें भी आपको लगभग पाँच लाख तो डाउन पेमेंट करने पड़ेंगे और जो कैश पर लेना है तो वह तो बात ही है कैश में मिल जाएगी आपको डिस्काउंट हो जाएगा भैया

हाँ होली पर ऑफर मिल जाएगा आपको

होली पर ऑफर मिलेगा ऑफर मिलेगा सर कार के साथ में भैया आपको यह कार के साथ में आपको यह अपने इसका यह वह है कार का कवर है एक इस्ट्रा इस्ट्रा स्टेपनी है जैक है उसका गारंटी में है सर सर्विसिंग पाँच सर्विसिंग फ़्री है हाँ तो पहली सर्विसिंग पहली सर्विसिंग पाँच हज़ार पर है दूसरी पंद्रह हज़ार पर है तीसरा पच्चीस हज़ार पर है ऐसे है सर पाँच सर्विसिंग फ़्री आपको मिलेगी कंपनी की तरफ़ से ठीक है ठी ठीक है नमस्ते नमस्ते